जम्मू कश्मीर च के बड़े सारे बूह्टे लगाए जंदे जियां में अपनी गल्ल सनाना अस अपने घरा दे अग्गे पिच्छे बड़े सारे बूह्टे लगान्ने जियां अस अपने मेरे घरा दे कन्नै गै निक्की हारी बाड़ी ऐ उत्थे अस केह् करने अपनी सब्जी लान्ने जियां में थोह्ड़े दिन पैह्ले गै उत्थे प्या गं'डे लाए फ्ही अस केह् करने घरै दी सब्जी लान्ने क्योंकि जेह्ड़ी बजारा दी सब्जी ऐ उन्दे बिच्च बड़ा गै यूरिया हैल एह् सब मिला मिलांदे और घरा दी सब्जी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी शैल होंदी और जियां अस अपने घर केह् करने कि मनी प्लांट लगान्ने मनी पलांट जेह्ड़ा होंदे ओह् केह् करदा इक ते आक्सीजन शैल दिंदा साह्नू लोकेंई और इक केह् करदा कि अस जेह्ड़े डोगरे लोक ऐ अस मनने कि जेह्ड़ा मनी प्लांट ऐ ओह् साढ़ी आमदनी च बड़ा साढ़ा साथ दिंदा और अस आग्गे पिछें जियां अस में अपने घरा दे अग्गे पिछे असें अम्बा दे बूह्टे लाए दे अमरूदा दे बूह्टे लाए दे एह् सब एह् बूह्टे जियां अम्बा दे बूह्टे ऐ एह् केह् करदे सोहे दिनें साह्नू बड़ी छायां दिंदे और बड़ा सारा फरु जियां अम्ब खानेई थ्होंदे साह्नू फरूट बी दिंदे जियां अमरूदा दे बूह्टे ऐ मरूदै दे बूह्टै कन्नै केह् होंदे कि अस मरूद खन्ने और घरा दी चीजां खन्ने और अस केह् करने अग्गे अपने घरा दे अग्गे पिछें सब्जी लान्ने क सब्जी लान्ने और अग्गे पिछे अस घाह् राह्न्ने उऐ घाह् अस ब'ड्डियै गवें पान्ने फिर अस अपने अग्गे पिछे केह् करने हरियाली लान्ने जियां अस सब्जी लान्ने ओह् सब्जी जेह्ड़ी ऐ अस अपने घरा दा हैल दिन्ने ओह्दे च अस कोई बाह्रा चीज निं मलाने ओह्दे च अस अपने घरा सब कुश दिन्ने जियां अस करने कि अस हैल हैल दिन्ने फिर अस उह्दे च केह् करने कि अस बड़ी जियां हून में अपने घरा बिच्च कड़म लाए दा गं'डे लाए दे गोबी लाए दा फिर असें मूलियां लाई दियां अस केह् करने कि घरे दियां चीजां जैदा खन्ने बजारे दी चीजां अस घट्ट खन्ने क्योंकि बजारे दी चीजें च यूरिया हैल एह् सब बड़ा पाया जंदा फिर अस अग्गे पिछे अस अपने घरा दे पेड़ पौधे लाए दे ओह् पेड़ पौधे अस केह् करने होन्ने जेह्के छाया दिंदे फ्ही जुल्ले स्याला आंदा ओह् पत्तर थोह्ड़े झड़न लगी पौंदे फिर उऐ पत्तर अस क'ड़ीऐ डंगरें पाई ओड़ने जिदे कन्ने केह् होंदे कि साढ़ी दोनें सभ्यता चला दियां ते इक ते हरियाली बी चला दी इक साढ़ी गौ शाला बी चला दी और अस केह् करने कि जियां पोड़ पौधे लान्ने पेड़ पौधे केह् करदे साह्नू आक्सीजन दिंदे न जियां अस अज दे जमाने च दिक्खा ने के लोग जियां ओह् पेड़ पौधे कट्टा दे ओह् केह् करदे कि कट्टिये कदें सड़कां बना दे कदें घर बना दे क्योंकि अज दे जमाने च लोकें गी इक दुए दे अग्गें बड़ने दी बड़ी अग्ग ऐ ओह् रोज केह् करदे कि भुल्ली जंदे कि अस जेह्ड़े ऐ ओ केह् करा ने अस अपने पेड़ पौधे अपने जेह्ड़े ओह् ऐ वातावरण ऐ उस्सी अस केह् करा ने दूशित करा ने इसीलिए असें केह् करना चाहिदा के मते से मते पेड़ लगाने चाहिदे इक ते इयै पेड़ जेह्ड़े ऐ ओह् साह्नू गै फायदा देआ दे इन्ने अस कुश निं देआ ने उल्टा एह् साह्नू सब कुश देआ दे मगर लोग जेह्ड़े ऐ ओह् अजकल्ल एह् ऐनी सोचा दे लोक सोचदे कि एह् जेह्ड़ा पेड़ पौधे ऐं एह् केह् ऐ गंद फैला दे

हून ताकि ओह् उत्थे मकान बनाई सकन अच्छी अच्छियां उनें फैस्लिटियां मिलन मगर एह् सब ऐनी चलदा क्योंकि पेड़ जेह्ड़े पौधे ऐं ओह् बड़े जरूरी ऐ पेड़ जेह्ड़े ऐ ओह् साह्नू केह् करदे कि हरियाली ते दिंदे गै दिंदे साथ साथ हवा दिंदे साढ़ा जेह्ड़ा आक्सीजन लिन कार्बनडाईआक्साइड लैंदे साह्नू आक्सीजन दिंदे एह् सब पेड़ पौधे गै करा दे जियां में अपनी गल्ल सनानां असें केह् कीता दा बड़े सारे पेड़ लगाए दे अपने घरा पिछें सब्जियां लगाने अस ओह् सब्जियां के उऐ पुट्टी पुट्टी अस खन्ने ताकि अस केह् करी सकचै बमारियें कोला बची सकचै जियां अज दे जमाने च बड़े सारे लोग जेह्ड़े ऐ ओह् बमारियें दे शकार कैंह् होआ दे क्योंकि ओह् जेह्ड़ियां हैली चीजां खा दे ओह् जेह्ड़ियां ऐसी ऐसी सब्जियां खा दे जेह्ड़ियां बे ब्हारियां नै अजें उंदा कोई ब्हार मौसम बी निं ब्हार बी निं होंदा ते ओह् सब्जियां शुरू होई जंदियां न जियां अस में सनानियां कि जियां गोबी गै लाई लैओ गोबी पूरा साल चला दा अजकल्ल मगर गोबी दी जेह्ड़ी साढ़ी जम्मू कश्मीर बिच्च स्हेई जेह्ड़ी सचाई ऐ ओह् केह् करदी अक्तूबर और मार्च बिच्च गोबी होंदे मगर अजकल्ल दे जमाने च पूरे साल गोबी चलदा ओह् जेह्ड़ा गोबी जेह्ड़ा अस लोक खा ने और अस लोकें बिमारियें दा शिकार होआ ने इसलिए अस ओह् गोबी एह् सब चीजां घट्ट खानियां चाहिदियां अस केह् करना चाहिदा अपने अग्गे पिछे पेड़ पौधे लगाने चाहिदे ताकि अस किश करी सकचै अस केह् करी सकचै उंदे कोला फ्रैश जेह्ड़ी ऐ आक्सीजन लेई सकचै और अस केह् करी सकने अपने अग्गे घरा दे अग्गे पिछे जेह्ड़ी ऐ ओह् शैल सब्जियां लाच्चै ताकि ओह् सब्जियां जेह्ड़ियां ऐं ओह् बिना यूरिया दे होऐ बिना हैल दे होऐ और उऐ चीजां अस खाच्चै ठीक ऐ इसलिए अस केह् करने जियां ते अजकल्ल दे जमाने च अस निक्के निक्के निक्के निक्के बच्चे ओह् केह् करदे सब्जियां हरी सब्जियां घट्ट पसंद करदे खाना ओह् केह् करदे बाह्रा दी चीजां जैदा पसंद करदे जिह्दी बजा कन्नै केह् ऐ कि निक्की निक्की उमर च गै उनें बमारियां लग्गना शुरू होई गेदियां इसी लिए अस केह् करी सकने कि एह् पेड़ पौधे जेह्ड़े ऐ ओह् असें लगाने चाहिदे और बच्चें अपने गी और अपने निक्कें भ्रा भ्राएं गी इयै सखाना चाहिदा कि असैं केह् करना चाहिदा जादा से जादा पेड़ लगाने चाहिदे जादा से जादा सब्जियां लगानियां चाहिदियां ताकि ओह् सब्जियां अस खाई सकचै और अपनी सेह्त बनाचै पेड़ लगाई सकचै ताकि ओह् पेड़ जेह्ड़े ऐ ओहे साह्नू गै फायदा देआ दे उनें अस कुश निं देआ ने ऐं इसलिए अस केह् करना चाहिदा पेड़ पौधे जादा से जादा लगाने चाहिदे और असें एह् करना चाहिदा कि पेड़ पौधे जेह्ड़े ऐं ओह् अपने बच्चें गी अपने बच्चें गी अपने कोला निक्कें गी समझाना चाहिदा कि पेड़ पौधे जेह्ड़े ऐ ओह् साढ़े लेई जिंदगी दा बड़ा एहम रोल करा जरुरी रोल करा दे ऐं हून बड़े जरुरी ऐं साढ़े लेई फिर अस एह् दस्सी सकने कि अस जेह्ड़े लोग ऐं अस सद्दे लोक ऐं अस एह् सब बनावटी दुनिया जां बनावटी लोकें आह्नगर लेखा निं चलना असें अपने घरा दी चीजां खानी घरा दी सब्जी खानी घरा दे गै सब कुछ खाना ताकि अस केह् करी सकगे के अस अपने कोला जैदा केह् करी सकने जादा अस अपने अपने कोला जादा से जादा पेड़ लगाचै जादा से जादा सब्जियां लगाचै ताकि हम ओह् केह् करी सकचै इक खुशहाल जिंदगी जेह्ड़ी ऐ ओह् बिताई सकचै